सोशल मीडिया प्लेटफॉम से जुड़े हुए लोगों की हम उनके प्रोडक्ट ख़रीद कर मदद कर सकते हैं जैसे अगर वो कोई भी शिल्पकला कोई शिल्प कलाकार है या कोई हैंडीक्राफ्ट जो चीज़ें हैं हस्त शिल्पकला हाथों के द्वारा बनाई गई कई चीज़ें रहती हैं जिस में मशीनों का प्रयोग नहीं होता है ऐसी पेंटिंग्स रहती हैं आदिवासी कला होती है मंडला आर्ट होती है कई प्रकार का जो आर्ट होता है यदि वो कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉम पर डालता है अपने आर्ट को तो उसको ज़रूर परचेज़ करें ज़रूर ख़रीदारी ख़रीद ख़रीदें उसको जिससे इससे दो प्रकार से हम सफल हो सकते हैं जैसे जो शिल्पकार है उसको कुछ आर्थिक सहायता होती है और हमारे पास भी हमारे देश की कला हमारे पास संजो कर रखी जा सकती है इस एक तो ये है और दूसरा हस्तशिल्प का यूट्यूब चैनल है देवीकला नाम से है जिसको मैं फॉलो करती हूँ और ज़्यादातर जितने भी चैनल हैं जो योग से संबंधित हैं और कला के क्षेत्र से संबंधित हैं ऐसे सभी चैनल को मैं फॉलो करती हूँ और मैं जहाँ तक जो आसान सी रहती हैं जो भी चीज़ें उनको मैं अनुसरण करती हूँ और वैसा योग करने की या फिर वैसी कला बनाने की कोशिश भी करती हूँ